ہماری کمیونٹی کے علاقائی رہنما کی اگر بات کریں تو اس سلسلے میں دو طرح کی باتیں ہیں ہر ایک رہنما سیاسی اور مذہبی دو اعتبار سے ہوتے ہیں یعنی ایک وہ رہنما یا قائد ہوتا ہے جو ہمارے سیاسی زندگی میں اور ہماری سیاسی اور ملکی معاملات میں ہمارے سارے کام کرتا ہے

کو اس اس ملک میں کسی چیز کی ضرورت ہے علاقہ میں ہم کو کیا چاہیے ہماری ضروریات کیا ہیں تو وہ سیاسی رہنما ہمارے رہنمائی کرتا ہے اور ملک کے اعلی سیاسی کمان تک ہماری بات اور ہماری ضروریات کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے مذہب اسلام نے ہم کو کیا سکھایا ہے اور کس چیز سے ہم کو منع کیا ہے اسلام نے کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے ہمارا وہ مذہبی رہنما ہم کو مذہب کے اصول اور مذہب کے بتائے ہوئے راستے پر لے کر چلتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ مذہب کس طرح انسان کی زندگی میں اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے وہ سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے چلنے وغیرہ کھانے پینے اور معاشرہ میں رہ کر سارے انسانوں کے ساتھ پوری انسانیت کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے